महाराष्ट्रा में कोर्टनि जी जामु महत्वपुर्ण भुमिका आहे उहे सभिक नागरिकनि खे न्याय प्रदान कंदा आया आहिनि ऐं जामु करे जेका बि आहिनि उहे एर इनजे न्याय जी रक्षा कंदा आहिनि व्यवस्था ऐं इहो ॾिसंदा आहिनि कि झॻड़ा न थियनि ऐं सभिनि खे सुठो न्याय मिले